सिलाई बुनाई करने से पैसे की बचत होती है और अपना समय भी बचता है सिलाई बुनाई करने से अपना हर चीज आसान हो जाता है और पहले तो हम बाहर भी सिलाई करते थे बाहर के कपड़े भी लेकर सिलते थे फिर शादी वादी होने के बाद हम खुद अपना टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए अपना सिलते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं होता है आस काम आसान हो जाता है टेलर के पास कपड़े ओपड़े नहीं देने पड़ते हैं और सी कपड़े आसानी से सिल जाते हैं जल्दी सिल जाते हैं और जैसे मन हो वैसे अपना सिलाई हो जाता है टेलर के दे टेलर को देने से ये होता है कि ज्यादा पैसा मतलब लगता है वेस्ट होता है और अपना समय भी वो बहुत देर भी लगता है सिलने में देने लेने देने में और सिलाई कढ़ाई का काम अपना खुद करना चाहिए और इसका असर जीवन पर पड़ता है ये आना भी चाहिए क्योंकि एक औरत को सिलाई कढ़ाई ही मेन होता है अपनी मतलब हर जगह से कहीं से भी इनकम हो नहीं है तो सिलाई कढ़ाई से इनकम हो सकता है और आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत बन सकती है सिलाई के सिलाई से और धागों के साथ काम करने के का मतलब ये है की कभी कभी हाथ कट जाता है सूई चुभ जाती है कभी क पैर पैर से सिलाई करने पर पैर में नसें मतलब दर्द होने लगता है पैर में ये शारीरिक दर्द का ये अनुभव किया है हमने और ये है की सिलाई अपना खुद होना चाहिए अच्छे से होना चाहिए और स आना भी चाहिए ये जीवन पर अच्छा असर पड़ता है इसका और हर गृहिणी को सिलाई आना चाहिए

अच्छा इससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है इससे अच्छा पैसा हम कमा भी चुकें हैं अब नहीं है ये अब नहीं होता उतना लेकिन हाँ कर लेते हैं अपना काम कर लेते हैं